हाँ हम जे छै से बाहरसँ आएल छियै मधेपुरा तऽ इहाँ मधेपुरामे भोर खनि जे

अच्छा हँ हँ तऽ हँ बाहरसँ आएल छियै ने हमरा सभकऽ बतेबै तबे ने हम बुझबै हँ

अच्छा पार्किनो आर छै ने पार्किनो आर छै अच्छा हाँ तब अपने ब बताए देबै तब घुमबै हँ देखइए घुमै लए ऐबे केलियै यऽ तऽ अहाँ अहिठि के रहै बला छियै तऽ अहाँकऽ तऽ सभ किछु पता छै हँ की केना केना हइ छै से अथी घुमै कऽ लेल बतेबै ने तब हँ अच्छा हँ ओहए घुमइये खातिर ने बाहरसँ एलियै यऽ सुनलियै बहुत नाम बहुत बढ़िआँ छै घुमै फिरैके लिए पोखरि तलाब ई सभ किछु घुमै फिरै कऽ आँय अच्छा ठीके छै तऽ हमरा घुमाए फिराए दिहनि हम आबि रहल छियै ठीके छै तऽ कोनो बात नहि हँ तऽ घुमै फिरै कऽ सभ किछुके पता कए देबै ने तऽ ठीक रहतै कोइ बात नहि खर्चा जे लागतै से दिअ पड़तै ने बिना खर्चाके की हइ छै खाली कतहुँ